अॼुकल्ह ॾिठो वियो आहे त कंहिं कुटुंब कंहिं व्यक्तिअ खे केॾे घुमणु वञिणो हूंदो आहे त ओला कैब ड्राइवर हुजे ऐं उन खे कोविड हुजणु करे मास्क ज़रूरु हुजणु खपे मास्क पाइण करे त उन खे त ठीकु पर जेके उन सां गॾु वञनि था उन खे बि थोरो असर थी सघे थो इन करे इहा ॻाल्हि ई रखणी पए त पास